فن زندگی میں اس لئے اہم ہے کیونکہ ہر چیز کے لئے کیا ہے معلوم ہے انسان ایک ہی کام کرتا رہا تو اس میں کیا ہے ڈپریشن میں جا سکتا ہے اسی لئے فن کا بھی ہونا زندگی میں بہت ضروری ہے